अॼु असांजे भारत जे साम्हूं घणियूं चुनौतियूं आहिनि घणा चैलेंज थी पिया आहिनि वॾे में वॾी समस्या जेका आहे अॼु असांजे देश में आतंकवादी घिरी विया आहिनि कुझु ॿाहिरियां घिरीया आहिनि ऐं कुझु असांजे देश जा ई माण्हू आतंकवादी ठही विया आहिनि अलगाववाद वारा त उन्हनि सां निपटणो तमामु ज़रूरी आहे असांखे सख़्तु कानून ठाहिणा पवंदा पार्लियामेंट खां उहो जीअं टे सौ सतरि आर्टिक्ल खे ख़तमु कयोसीं अहिड़ी तरह सां कोई अहिड़ो सख़्तु कानून ठाइणो पवंदो जीअं हिननि सां असां निपटी सघूं ऐं हिननि खे कड़ी में कड़ी सज़ा मिले ऐं असांजे बॉडर जे मथा सील लॻाइणु घुरिजे जीअं ॿाहिरा माण्हू आतंकवादी न घिरी सघनि असांजी जेके मिलिटरी पहिरियों मिलिटरी फोर्सिस आहिनि उहे उन्हनि जे मथा विशेष ध्यानु रखनि ऐं असांजे बॉडर जे मथां जेके असांजा पड़ोसी मुल्क आहिनि उहे बि इन ॻाल्हि खे वधाइण था उहे चवन था त असांजे देश में गड़बड़ थींदी रहे त असांखे उन्हनि जे करे तमामु सख़्ती सां कानून ठाहिणो पवंदो ऐं असांजी जेका मिलिटरी फोर्सिस आहिनि जंहिंसां अञा पहिरियों मिलिटरी फोर्सिस आहिनि उता जी बॉडर ते जेका असांजी पुलिस लॻियल आ्हे उहा कंहिंखे बि छॾे न ऐं अहिड़ी कड़ी में कड़ी उन्हनि खे सॼा मिले ऐं जे पकड़ियो वञे त उन्हनि खे फांसीअ ते चाढ़े छॾिजे जीअं भओ थिए ॿियनि खे इन ते उन्हनि खे लॻे त न भाई असांजे पकड़ाईंदासीं त असां त जान ख़तमु थी वेंदी ऐं उते पहिरेदारी तमामु सख़्तु खपणो बिल्कुलु तमामु ज़रूरी आए असांखे ईअं